ओ हेल' माथो आं सुखानजरानिमोन आं बे कक्राझाराव थांनांगौमोन ओमफ्राय माजों माजों थांनांगोन आरो मा मा नांगोन मा मा खालामनांगोन औ

अ अ ओमफ्राय माबाफोर अनलाइन केबफोर मोनगोन नामा बेदिनो अनलाइन गारि अ' अ ओमफ्राय दाम फ्रा बेसे बेसेथो लागोन

अ बे माबायावनो ओमफाय बेसे बेसे गोबावथो लागोन अ ओमफाय गारिफोरखौ गंनै गंथामसो सोलायनांगोन नामा

अ मिथिखायोना

बिदि बिदिनो खय किल'मिटारसो जागोन बे लामाया गारिआथ' एबेलेबेल मोनगोन ना फुं फुंनिफ्रायनो मोनगोन टाइमा

दा नै कक्राझारावनो दं

औ दे

औ मोनसिगोन औ